ओहो फान्थ'आखैनो जोंहा आंबो दा एख' मिथियाखै र' बिदि बेफारिबो लोगो हमथ'वाखै आं फान्नो गोनां जाथ'वाखै आंहा दानो फानथ'वा माइखौबो दानो फाना ओमफ्राय गयखौबो ओमफ्राय नोंसानाव बेफारि फैबाथाय नों सोंना नायबानो जाबाय गयखौ बेसे होयो कुन्टेलसेयाव ओमफ्राय आरो माइखौबो बिनिफ्राय बाजारावथ' मानसिफोरालाय ओरैनो माइखौ महनसेयाव आटस' बिसहा लागै थांदों होना बुंदों ओमफ्राय औ ओंखाननोथ' दा नोङो बाजाराव लांगोन ना ना न'आवनो बेफारि लेंहरनानै हरगोन बे गयआथ' दा औ बेसराथ' दा माबाथ'वाखैना ओह जाथ'वाखै सिगांनिखौ सिगांनो फानखाजोबदों आङो नै दानाथ' फुनो जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय ओमफ्राय गयाथ' दानो जाथ'वाखै ना फान्नो दामा नों फाननोसै नामा गयखौबो ओइ दा फानबाथाय एख' लाब जानाय नङा दा दाम होआ ना ओइ माग फागुनावसो दाम मोनहैयो ना गयफोरखौ

दा नोंहा जुदि फानो गोसोबालाय फानदो दा आरो दा फानबा खिन्थु दाम मोन्नाय नङा आरो उनाव नेना फानबा दाम मोनगौमोन

लां होनबालाय नोंलाय बेनो गारि भारा हमनानै लांबानो जाबाय ओमफ्राय बेसे मोनो बेफारिफोरजों रायलायनानै होदो फैसा नांथारगौ जादोंबालाय फानाबाथ' जायाबा दा अह आगोलनिखौ जोंहा सिगाङावनो फानखादों ओमफ्राय जानो आन्थाल' एसे दोन्दों र' बेखौ दा फान्थ'ला आङो न'आवनो नै दा आरो मागोनिबो माबानो लांनो नागिरदों बेखायनो ओमफ्राय लामनानै दोन्दों लांथ'वाखैआनो ओमफ्राय गोदानाथ' दा फुनोनो जाथ'वाखैना दासो बारहांदों जोंहानिया एबार आरो एसे गदाय जादों फोनायाबो ओमफ्राय दा नोंलाय मा बबे बाजाराव लांनो नागिरदों अह होमबालाय दे लाखिबानो जाबाय ओह दे